औ मा जौआथ' दङ दंनाया गंसेआव आसि थाखा जाबाय औ फाग्लि एंखुरनि दाम बारायनायखौ नुवाखै नोङो आजिखालि बाजाराव थाइसे थाइनैखौ मोनबावो खम जायो ओरैनो सेरसेआवनो माइरं एंखुरानो फ'सिस थ्रिस जालाय लांबाय आरो नोंहा खमसो बिबावदों आजिखालि गोदै गोखाजों खोथा गैला लोंजाबानो जायो आसि थाखा लांफै दङ खमबाबो गोसाबाबो बाराबाबो नोंसोरसो लोङो नोंसोरनोसो नांगौ दैब्रुबा मानोथो लोङो फालाय जोंहा एंखुर दं बन खरसा दं संनायनि ल'स बालाय मानोथो लोंबावनांगौ लोंनोबालाय लांफैदो दङ दंनायाथ' देर बथ'लल' मोनसिगोनखोमा नोङो बारा मोननाय नंला सोरनावबाफोर मोना बेयो खबर लादो बे जोंनि न' खाथियाव फैनानै नागिरहोफै बेखौनो बिनो दानो लानानै फैगोन दे नोंसो मिथिसिगौ लांफैयोना लांफैया देर बथ'लल' मोनसिगोन जौवा किन्तु गैला मावनानै दांनानै बर' मानसि लोंनो लुबैग्राना लांफै साबेसे साबेसेमार

नंगौ थोगोनखोमा लांफैदो दा सोरबा लांफैबा मोननाय नङा नोङो थाब लांफैखायाबा आरो दोननांगौब्ला दोननोसै आङो औ

अ ओमफ्राय आलासिबो फैदेरबावगोन नामा ओरैनो खाथि खालानि जाग्राफ्रालाय मा माथो लायदों जौजोंलाय फाग्लायासो जाग्रा गैयाबा खहाबो आजि खालि देर बथ'ल गाहामआ थोआ जायो नामा बाल जौवा गाज्रिद्राय नंखाया नंनाया एसे गोसा एंखुरानो नोङो के जि आवनो थ्रिस जाबाय नालाय फयथ्रिस जाबाय उफाय गैया जौखौ बारायनांगौ जाबाय आरो बनआलाय आरो संनाया आरो अखा बांखाबाथ' बेसे खस्थ' बन जोङा लाय जोङा बेसे सियै सियै मावनांगौ जायो थोला जौ गाज्रिबाबो थोआ खैनायखौनो थोबावाखै मिथिदों नोङो नारसिलायनानैसो लांबावदों आंबा बेखौ सासे मानसिनि नामआवसो फैग्रा दंखायोनालाय बेखौनो फैखागोन बे होननानैसो दोनफ्लांबावदोंमोन नङाबाथ' गैलामोन नोङो

दासो सोंफैबावदोंमोन दे आसि थाखा खम जाया दाम बारायनायखौ नुवाखै नामा नों गिबाबो अरजाला लोंग्राफोर दङ नों गिबा था एकस' थाखाबाबो लोंग्रा दङ आजिखालि मेल्ला बिग्रा

किन्तु आंनाव मोनलोङा दे न'आवसो लांनानै लोंहैनांगोन नोङो औ जाग्राफ्रालाय आंबो दा काप से लोंफा हैगोन खाथिखा नालाय दसे थांब्र'बगोन आङो नों फैयोना सोर लांफैगोन अ अ दे दे होनबालाय नों माबा फैनो सोलाबाबो सोरबाफोर थिनहरदो दे नङाबा मोननाय नङा नोङो ओमफ्राय फिसालाफोर गैया दे आं दासो माबा जुमाय संबावदोंसो जि खस्थ' आंहाबो हारसिं रावबो गैयिखाय दासो जानगासिनो दं बेजोंनो जानाय नालाय आंहा एखनबा थाइबा खम जाया बेजोंनो जानांगौ जोंहा बे जौजोंनो बेखौनोबा थाइबा खम जाया दस थाखा खम जाया होनबाय थायो बेनिखायनो रागा जोंना रायला हरो आङो जौ सोंफैग्राफोरखौबो जोंसो मिथिगौ जौ संनायखौ बेसे खस्थ' औ

बारा होनानै लोंग्राबो मेल्ला दं खैबाबो माबाबाबो जौ गाज्रिबाबो थोआनालाय आजिखालि लोंनायबो बारा मानसिबो बारा दे होनबा लांफैदो दे दोननोसै